اردو زبان ایک ایسی زبان ہے اردو زبان کے معنی لشکری ہوتے ہیں اردو زبان ہم ہم سب کو سیکھنی چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی سکھانی چاہیے اردو زبان اتنی پیاری زبان ہے جس سے سن کے پڑھ کے اتنی خوشی ملتی ہے ہمیں بھی اس زبان کے بارے میں اور نالج نہیں تھی نہ ہمیں معلوم تھی ہمارے استاد ہمیں اس کے اس کے لیے سکھائے بھی پڑھائے بھی اور ہم کو اچھے سے پڑھائے اور پھر میں یعنی کہ اردو کو جان پایا کہ اردو کیا چیز ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو اپنے بچوں کو ضرور سے ضرور اردو زبان سکھائیں اور ان کو یہ زبان پڑھوائیں کیونکہ یہ اردو اردو زبان بہت اچھی زبان ہے اردو زبان تین تین زبان سے مل کے ایک اردو زبان بنتی ہے اردو کی زبان ہندی فارسی ہندی فارسی سے مل کر کے بنتی ہے اس کو ہم لشکری زبان بھی کہتے ہیں اردو زبان ایک ایسی زبان ہے جس کے لیے علامہ اقبال بڑے بڑے شاعر ہیں اس سے پیدا ہوئے ہیں اردو زبان ایک ایسی زبان ہے جسے ہم سب کو پڑھنی چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی پڑھانا چاہیے اور اپنے بچوں بھی پڑھانا چاہیے ہم تو کوشش کریں گے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے اور آپ بھی کوشش کریے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ جب بچہ چھوٹا ہو ان کو الف با سے اس کو شروع کریں اور پھر اچھے اچھے اچھے سے اس کی تعلیم اس کی عدد کے ساتھ اردو زبان کو پڑھانا سکھائیں اور پھر وہ اچھے شاعر بنیں وہ اچھے اچھے لیول اچھے عہدے پہ پہنچے